نیوز والے اب تو مطلب بہت زیادہ زیادہ مطلب الانا فلانا مطلب جو بھی باہر کی نیوز ہوتی ہیں سبھی اڑا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آج کل تو نیوز والے بہت وہ کرتے ہیں اور نیوز والے بھی نیوز والے بھی ہر کسی کی نیوز چھوڑ دیتے ہیں مطلب فیمس کر دیتے ہیں نیوز بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں ساری نیوز پھیلا دیتے ہیں میڈیا والے مطلب اس میں کیا ہوا اس میں کیا ہوا میڈیا والے بہت طرح کے ہوتے ہیں کوئی انٹر نیشنل ہوتا ہے کوئی نیشنل ہوتا ہے کوئی الگ پلیس میں ہوتا ہے تو کوئی الگ پلیسس میں ہوتا ہے کوئی کہاں کس کی میڈیا چل رہی ہے کہاں کس کی نیوز چل رہی ہے ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے اپنا میڈیا والے بھی اپنی اپنے مطلب اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ اور دوسروں کی بول بول کے دوسروں کا بھی بھی دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں میڈیا والے سب کی بتا دیتے ہیں میڈیا میڈیا والے بھی بھی دوسروں کی نیوز لاتے ہیں اور پھر انہیں لا لا کے پھر میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوا وہاں ایسا ہوا آج کل تو بہت میڈیا والے اوپن ہوئے ہوئے آئے ہوئے ہیں جیسے کہ بہت طرح کی میڈیا والے آئے ہوئے ہیں اور